हलो जय झूलेलाल मां उर्वशी थी ॻाल्हायां मूंखे तव्हांजो रेफ्रेंस कंहिंसां मिलियो आहे अ तव्हां डाइट जे बारे में सुठी जानकारी ॾींदा आहियो मुंहिंजो वज़न घणोई वधी वियो आहे मां चाहियां थी त मुंहिंजो वज़न घटिजी वञे त तव्हां मूंखे वज़न घटि करण जे लाइ कुझु नुस्ख़ा ॿुधाए सघंदा हा ॿुधायो त मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो त मूंखे इहो कॾहिं ताईं करिणो आहे त मां इनसां गॾु कोई कसरत बि करणी आहे हा त ठीकु आहे मां इहो हिकिड़ो महीनो करे थी ॾिसां न न ठीकु ठीकु शुक्रिया तव्हांजे इन्हनि इन सुझाव जे लाइ जय झूलेलाल